बिहार आओर मिथिला मिथिला आओर मैथिली मैथिली हमर शान मैथिली हमर जान मैथिली हमर सम्मान एहि रक्षार्थ हमरा सबके कर्तव्य बनैए जे मैथिलीके संरक्षणके लिए हमसब प्रचार प्रसार करी बढ़ि चढ़िकऽ करी मिथिलाके संस्कार मिथिलाके परम्परा मैथिलीके बगैर विहीन अछि मैथिली जतय कि विद्यापति अयाची हिनकर मण्डन भारती जी जन्मस्थली रहलनि हँ साथ साथ लक्ष्मीनाथ गोसाईं जीके कर्मस्थली आओर जन्मस्थली सेहो रहलनि हँ हमसब किताबमे पढैत रहुँ जे मिथिलाञ्चल गण्डकीसँ लए कऽ आओर कोशी तकके बीचमे अपन क्षेत्र रहनि बादमे किछु विकट मानसिकतावला लोग ओहि क्षेत्रके सङ्कुचित कऽ देलखिन धीरे धीरे मिथिलाञ्चलके वा ई कहू मिथिलाके क्षेत्रफल कम भए गेल आओर मिथिलाके आदमी मैथिली छोड़िकऽ अपन धियापुताके प्राइवेट इसकुलमे एडमिशन करबै लगलाह जाहिसँ बच्चा मैथिलीसँ दूर भऽ गेल अङ्ग्रेजी सीखै लागल हिन्दी सीखै लागल आओर तऽ आओर अपन मिथिलाञ्चलके जे लोग बाहरमे रहैत छथि दिल्ली पञ्जाब हरियाणा सबमे बम्बइ सबमे ओ घरमे अपनो नहि मैथिली बाजै छथि आओर ने अपना बाल बच्चासँ मैथिलीमे बात करैत छथि ई बहुत ही जे छै से संवेदनशील बात यऽ एहिपर ध्यान रखबाक चाही मैथिलीके प्रचार प्रसार कमसँ कम अपना अपना धियापुतासँ मैथिलीमे जरुर बात करी अपना रिश्तेदारसँ जरुर मैथिलीमे बात करी अपन बाल बच्चा अगर विदेशोमे यऽ तऽ मैथिलीमे आओर कमसँ कम प्रारम्भिक शिक्षा घरके शिक्षा हम तऽ कहै छी हायर एजुकेशन जे होइए ओहोमे मैथिली एकटा विषय जरुर रखबाके चाही जाहिसँ मैथिलीके प्रचार प्रसार हुए हमर सभके मान सम्मान परम्परा संस्कृति सभ्यता बरकरार रहै ई हमरा अपना समाजसँ प्रोपर मिथिलाञ्चलके वासीसँ हरदम हाथ जोड़िकऽ कामना रहैए कि मैथिलीके अपनाउ अपनाउ अपनायल जाइ एहिसँ सरस कोनो भाषा भरि दुनिआँमे नहि छै मैथिल मिथिला हैं कते सरस भाषा छै बताउ एहि भाषाकेँ छोड़ि हमसब विदेशके भाषा हाउ आर यू हाउ डू यू डू की छियैक ई सब अगर संस्कृत भाषाके जननी छियैक तऽ बिहारके भाषाके जननी मैथिलीके कहल जाइत छै कते खिस्सा पिहानी छनि गद्य पद्य सङ्ग्रह हमसब पढने छी कतेक बढ़िआँ लागै छै गल्फ गुच्छमे हमसब कते पढ़ने रहि मैथिलीके कहानी सब ओ ललका पाग से बताउ आइकाल्हि संस्कार नहि सीखाबैए लोग अपना बाल बच्चाके सबसँ दुर्भाग्य छन्हि आओर की कहि सकैत छी हम